کوآرڈینیٹر ایک شخص ہوتا ہے جو مختلف افراد یا گروہوں کے درمیان تنظیم اور تنظیمی کاموں کا انتظام کرتا ہے ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مختلف وظائف اور وظائف کو منظم کرے مواقع کے تنظیم کرے افراد کے درمیان تعامل کو بہتر بنائے اور پروجکٹس یا واقعات کو موفیقیت سے منظم کرے وہ عام طور پر مدیریتی اور تنظیمی مہارتوں کے حامل ہوتے ہیں اور اپنے کام کو اہمیت دیتے ہیں تاکہ ہر چیز موفیقیت سے منظم ہو سکےکوآرڈینیٹر کی کامیابی کے لیے ان کو افراد کے ساتھ اچھی تعاملی ترتیب قائم رکھنے اور مشکلات کا حل تلاش کرنے کے صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے